بہت سے لوگ ہسپتالوں میں وسائل کی کمی مہنگا علاج اور طویل انتظار کی شکایت کرتے ہیں شکایات کرتے ہیں خاص طور پر سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اور عملے کی کمی پرانے آلات اور ادویات کی عدم دستیابی جیسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے لمبی قطاریں بھی ایک عام مسئلہ ہے جس کی وجہ سے مریضوں کو بر وقت علاج نہیں مل پاتا دوسری طرف پرائیویٹ ہسپتالوں میں وسائل تو بہتر ہوتے ہیں لیکن وہاں علاج کی لاگت بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے عام لوگ وہاں علاج کرا کروانے میں دشواری محسوس کرتے ہیں